हम भारत में रहते हैं और भारत में बहुत धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई सभी धर्म से जुड़े नागरिक हैं और इनकी धर्म को लेकर काफ़ी मान्यता है मंदिरों में कई त्योहार मनाए जाते हैं और समय समय पर भजन कीर्तन आदि किए जाते हैं वैसे ही दरगाह वगैरह पर भी उनके धर्म के आधार पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते है गिरजाघर चर्च में भी प्रेयर्स की जाती हैं हिन्दू धर्म से जुड़े होने के नाते हम मंदिरों में हनुमान चालीसा सुन्दर कांड रामायण पाठ या भजन इत्यादि का आयोजन इक करते रहते हैं और देखते रहते हैं और उसमें भागीदार भी हम लेते रहते हैं तो हिन्दू राष्ट्र है तो इन सभी धर्मों की गतिविधियाँ और उन उनके पूजा स्थलों पर पूजा की जगह पर की जाती है जो धर्म की मांग के अनुसार या जो उनके देख रेख हैं या उनसे अच्छे जुड़े हुए लोग है वो आयोजित करते रहते हैं जो अच्छी बात है ठीक है मैं इसे गलत नी मानता और अपने धर्म को लेकर प्रचार प्रसार होना ज़रूरी है